मैं एक बार गई थी मिक्चर मसीन खरीदने के लिए मैं बाइक से गई थी तो हम जब वहाँ पर गए तो एक दुकान था वह रोप पर था तो हमने सोची कि हाँ यहाँ पर ले लूँ मिक्चर मशीन नए पुलिस वाला देखेगा तो चलान काट देगा तो हमने गई तो वह बोल मैं बोली की मिक्चर मशीन है तो वह जो दुकान के सब लोग थे उनका व्यवहार बहुत खराब था बोला हाँ है तो मशीन आओ ले लो तो मैं गई तो मसीन मैं देख दो चार मसीन दिखाया तो मुझे पसंद नहीं आया फिर मैं एक मसीन देखी तो मुझे वह पसंद आ गया मैं बोली कि यह मसीन कितने का है तो बोला तीन हज़ार तो मैं बोली कि नहीं कुछ कम करो तो बोला कि नहीं इससे कम नहीं होगा तो मैं बोली कि अरे कोई अच्छा कम्पनी दिखाओ तो बोला कि बस यही कम्पनी है लेना है तो ले लो नहीं जाओ तो मैं मिक्सचर मसीन खरीद ली खरीद कर फिर मैं औ आई तो दो दो तीन महीने तक मैं इसको मसाला पीसी उसमें फिर उसके बाद में मैं उसमें हल्दी डाली तो वह तुरंत बिगड़ गया बिगड़ गया तो मैं बोली कि चलो ठीक है मैं चलती हूँ वापस कर देती हूँ तो मैं गई वहाँ पर वापस करने के लिए दुकान वाला बोला कि अरे यह मसीन वापस नहीं होगा तो मैं बोली क्यों नहीं वापस होगा भैया तो बोला कि अरे जो मिक्चर मसीन को कोई गैरांटी थोड़ो न है कि यह वापस हो जाएगा तो मैं बोली क्यों नहीं वापस होगा मैं वहाँ पर गई थक काफ़ी सारा शरारत कर ली शरारत करने के बाद तो बोला कि हाँ ले कर जाओ यहाँ पर नहीं बनेगा नहीं दो वापस नहीं होगा तो मैं बोली कि ठीक है मैं दुकान दुसरे दुकान पर गई उसको बनवाई बनवाई लेकिन वह बना नहीं वह फिर तीसरे दुकान पर गई वहाँ पर गई तो वहाँ पर बन गया बन गया तो मैं फिर लाई तो फिर वह बिगड़ गया फिर बिगड़ गया तो मैं बोली कि चलो ठीक है यह बिगड़ गया तो मैं इसको बनवाऊँगी ही नहीं मिक्चर मसीन सबसे खराब है